पॉलिटिश्यन मीस मीस वर्षा म्हाका एक प्रस्न एक प्रस्न आसलो आय्म अ एनवायरमँटलिस्ट बाय प्रॉफॅशन आनी म्हाका प्रस्न असो आसा की आमी आतां हे जे मँग्रुव्ज आसात पळय आमचे सगळे एस्पॅश्यली पणजी सायड एक फूल जर आमी मँग्रुव्ज सायड्स पळयली जाल्यार तीं सगळीं मरत गेला आनी आतां ताच्या खातीर तीं शेजारचीं जीं आसा तींवूय मरता हाचेर तुमचे जो ब्रीज बांदला आमच्या गोवरमँटान थंय ताच्या खातीर ती नाशाडी जाला आनी आमी कितलेशेच ताचेर कंप्लेनी केल्यो आमकां कांयच क रिवर्ट करूंक ना तुमी आनी आमी पळयता की फक्त नाशाडी ताचेर जायत आसा ताचेर तुमचें कितें म्हण्णें आसा मॅडम बट तुमकां तुमी जाणा तीं झाडां नान आमचें कांय जगडेंच ना झाडांत आमकां सगळें करता आनी तीं झाडां मँग्रूव इकोसिस्टम वॅरी इम्पॉटण मँग्रूव इकोसिस्टमूच आमच्या कोस्टल एरयाक सगळें सॉयल इरोजन आनी जी आमची सॉयलाची नाशाडी जाता ताच्याकून वाचयता तुमी जर तांकांच माल्लें जाल्यार आमची आनी कितें डॅवलॉपमँट जातली आमचें मॅडम तुमी जर पळयलें जाल्यार तुमी म्हणटात पूण ऑन सायट पळयलें जाल्यार सगळेंच तें मँग्रुव्ज काबार जाल्लेलें आसा आनी मँग्रुव्जांचें कशें आसता एक झाड ईज इंटलींक टू बाकी सगळीं झाडां तूं एक झाड माल्ली आनी मागीर धा झाडां आनी मरतलीं तीं मागीर ताचेर तुमचें कितें म्हण्णें आसा पूण मॅडम आमी तुमकां लॅटर धाडलेलें न्हय तेन्ना तुमी मात्शें कमी तरी करूंक जाय आसलें आतां तुमच्या धा झाडां खातीर आनी धा म्हजे मँग्रुव्ज मरतले आनी तुमी ताचेर कितलेशेच लॉय काडला अशें अशें करूंक जाय आनी आतां एनवायरमँट डे जालो म्हणून तुमी शोराव वचून मँग्रुव्जूय लायले ते मारून तुमी हांगां लायता हें कितें अर्थ जालो आनी लोकांक सांगतात की आमी आनी मँग्रुव्ज लायले जाय ते मँग्रुव्ज तुमी मारून उडयले मॅडम आनी तुमकां दिसता की आमी आतां उगी रावतली आनी आमी जर रोडार आयलीं जाल्यार तुमी आमच्यात नांवार बोवाळ घालतात हें अशें कशें